मां सुबुह उथां सुबुह उथी करे पहिरीं मां हथु मुंहुं धोई ब्रश करे पाठु करियां अमृत वेलो करियां अमृत वेलो करे पोइ गुरू साहिब जी हिकु अरदास करे पोइ मां कॾहिं दिलि चए त गुरुद्वारे वञा त पो हितां ई गार्डन वञा कॾहिं कॾहिं दिलि न चए पोइ हितां ई घर में वेठी हुजां पोइ सुम्ही रहां पो सिम्ही उथी करे वरी सनानु करे कॉलेज वञा कॉलेज में पढ़ां लिखां दोस्तनि सां जीअं थोरो टाइम पास करियां दोस्तनि सां ॿाहिर खां पोइ मां घरु अचां घरु अची करे रोटी खां रोटी खाया बादि घर जो कमु करियां मम्मी खे थोरो घर जे कमु में हथु बटायां थी पोइ रोटी खाई करे कमु करे करे पोइ मां जाम थकिजी पवंदी आहियां पोइ मां हुते ई सुम्ही रहंदी आहियां पोइ सुम्ही उथी करे थोरो हिते हुते हीअं घुमां मोबाइल में गेम खेॾियां ड्रामा ॾिसां पोइ हीअं ई हीअं करे करे करे छह थी वञनि पोइ छह थी वञनि शाम जे पाठ जी त टाइम थी वञे पोइ शाम जो पाठ में रहिरास साहिब जो पाठु करे गुरू साहिब जी खे अरदास करे हिते ई सत थिअनि सतें लॻे मुहिंजी मां टूशन वठां थी घर में त मुंहिंजा टूशन जा ॿारु अची वञनि पोइ टूशन जे ॿारनि खे पढ़ायां पढ़ाईंदे पढ़ाईंदे मांखे साढा नव हिते ई थी वेंदा आहिनि पोइ साढे लॻे उथां साफ़ु सफ़ाई करियां थोरी ॿार पूरो घरु किनो गंदो करे वेंदो आहिनि पोइ राति जी रोटी जी तयारी करियां मम्मी खे राति जी रोटी बनाइण में मदद करियां पपा अचे पपा खे राति जी रोटी ॾियां पाणी ॾियां वियाणियूं चादर सभु ॾियां पोइ मां बि रोटी खां पोइ मां हेॾो थकिजी पवंदी आहियां हीअं बिस्तर ते सुम्हणु वञा हीअं ॿीं मिंटे में निंढ अची वेंदी आहे मोबाइल खेॾणु जेतिरो बि टाइम न हूंदा आहिनि हेॾो थकिजी थी पवां इयं ई पोइ वरी सेम सुबुह जो उथां उथी करे ब्रश करियां पाठु करियां इअं ई पूरो ॾींहुं निकिरी वेंदो आहे पंहिंजे लाइ त तुर बि टाइम न मिलंदो आहे हिकु इतवार मिलंदो आहे इतवार में पंहिंजे घर जो थोरो घणो कमु करियां पोइ सॼो ॾीहुं इतवार जो घुमणु वेंदी आहियां बसि इअं ई ज़िंदगी हले पेई